हुॅं हॅं अच्छा अच्छा गाँवमे तऽ क्रिकेटके देखै छियै जे आइकाल्हिके देखै छियै जे आइकाल्हिके क्रिकेट पर बेसी जोर देलक क्रिकेट जे बहुत भेल जे समय बर्बाद होइ छै ओना फुटबॉल जँ पसन्द करी तऽ फुटबॉल खेल बुझू जे बहुत नीक छै कनिये समय लागै छै आ बुझू जे हॅं हुँ हुँ सएह एहिठाम क्रिकेटमे देखै छियै देखै छियै ई सभ चीज पर नव युवक सभके बेसी रुझान छै

हॅं हॅं हॅं

लेकिन दुनिआके

नहि कहाँ देखै छियै से बेसी क्रिकेटेमे हॅं नहि होइ छै लेकिन फुटबॉल बास्केट बॉल ई सभ भी बढ़िऑं खेल छै खेलना चाही

नहि नहि कबड्डी से होइ छै हुँ हुँ हॅं मेन क्रिकेटे छै

हॅं हॅं हॅं पहिने सँ भी जे भी फुटबॉल बहुत बढ़िऑं होइत रहै अपनामे लेकिन आब नहि छै ठीक ठीक ठीक ठीक